भेण तव्हां जे जेको हिन संगीत कार्यक्रम मां आहियो मूंखे फ़ोन ते हिन जी जानकारी मिली आहे तव्हां जो जेको निमंत्रण मिलियो आहे इन लाइ मां ॾाढी शुक्रगुज़ारु आहियां कि लेकिन मूंखे हिनजे लाइ वधीक मूंखे मालूमाति जी ज़रूरत आहे जंहिं जे लाइ मूंखे या त तव्हां कोई मूंखे कार्ड आहे त उहो भेजो मां त खूब मतिलबु मूंखे सुठो लॻंदो आहे मूंखे दिलचस्पी आहे हिन में लेकिन मां उन ॾींहुं खाली आहियां मुंहिंजी कोई डेट न लॻल हुजे या कहिड़े जहिड़े वक़्ति उहो वक़्ति कहिड़ो आहे हिनजी मां तफ़सीसनि लाइ मां पुछांव थी तव्हां खे मुंहिंजी हिन मालूमाति जे लाइ तव्हां कोई फ़ोन ते ई कार्ड हुजे चाहे कोई तव्हां जो कार्ड हुजे उहो तव्हां कृपया करके मूंखे मोकिलियो